दिक्खो जी अं'ऊ सारें कोला पैह्लें तुसेंगी प्रेफर करना अपने एरिया कोला गै शुरू करना देवी पिंडी देवी पिंडी जाओ बड़ी अच्छी जगह ते इत्त छे किलोमीटर शिड़क सरगांठिया कोला पैदल ठीक ऐ ते जादै चढ़ाई नेईं साफ सुथरा रस्ता ऐ ते कोई जादै मुश्कल बी निं ऐ जेल्लै देवी पिंडी दा होई जंदे निं भी उत्थैं पैंथल इक्क कालका मंदर औंदा बड़ी मन्नी दी काली माता ओह् ते आखदे कि कोई बी मत्था टेको ते थुआढ़ी मुराद पूरी होई जंदी ऐ उआं गै साढ़े पैंथल इक्क तलाऽ बड़ा बड्डा शामीं दे बेल्लै शामीं जेह्के मंदरी दे म्हाराज होंदे हे जेह्के ठीक ऐ उत्थें तलाऽ इक्क साढ़े पैंथल बड़ा बधिया ऐ उत्थै भी ओह्दे बाद तुस बाया कटरा चली जाओ महादेव दा मंदर ऐ उत्थै डडूरै डडूरै उप्पर महादेव बनेआ महादेव दा मंदर ऐ फ्ही तुस डडूरा चली जाओ उत्थै आप शंभु दा मंदर ऐ आप शंभु दा ई भी ओह्दे बाद धूना मंदर च चली जाओ तुस श्रीधर हुंदा परिवार रौहंदा हा ते जेह्ड़े माता वैष्णो हुंदे पुजारी हे माता वैष्णो देवी जाना चाहिदा ते माता वैष्णो दी बी जात्तरा करनी चाहिदी बड़े बड़े जात्तरू बी उत्थै औंदे बड़े बड़े जात्तरू औंदे उत्थै बाह्रा दे पैह्लें अपने बाण गंगा आई जंदी फ्ही ओह्दे बाद चरण पादुका आनी भी अर्द्ध कुंवारी भी सांझीछत्त भी हाथी मत्था हिमकोटि एह् सारा भी ओह्दे बाद इक्क नमां रस्ता बी बने दा तारा कोट आह्ला पैह्लें एह्के रस्ते होंदा हा पराना हून एह्के रस्ते होई गेआ कालाकोट आह्ला भैरो जाना हून आसान होई गेआ पैदल जाने दी हून जरूरत गै निं बंदे दी लेन लाओ ते गंडोले दी टिकट लेओ ते बंदा दंऊ मिंटां च उप्पर भी जेल्लै उत्थें कटरे बड़े सारे निक्के मंदर न होर ऐ थेटर ऐ बड़ा किश ऐ दिक्खनै आस्तै शालामार पार्क ऐ ओह्बी अच्छी जगह ते भी अंऊ ते आक्खना सारें कोला अच्छी जगह बाबा ग्हार जित्तो उत्थै चली जाओ उत्थै मत्था टेकियै न्हाइयै नौ देवियें बड़ा अच्छा माता दा मंदर ऐ ओह्दे नौ देवियें न्हाइयै तुस उत्थै जाई सकदे नौ देवियें न्हाइयै तुस अग्गें जाई सकदे बाबा धनसर आई जाना बाबा धनसर दे जाओ तुस उत्थै बी न्हाओ तुस बड़ी अच्छी न्हौने आह्ली खड्ड ऐ इक्क ओह् इंया बी ऐ न्हौने आह्ली जह इक्क पर आक्खदे उत्थेै न्हांदे निं हैन होर बाबा धनसर आप शंभु दा मंदर ऐ ओह्बी शिवजी म्हाराज हुंदी बड़ी अच्छी जगह ठीक ऐ भी ओह्दे बाद तुस ओह् पैदल ऐ थोह्ड़ा पौड़ियां चढ़ना उतरना पौंदियां न भी जेल्लै अग्गै रियासी जाओ रियासी अग्गें सुल्ला पार्क आई जाना सुल्ला पार्क च स्विमिंग पूल न न्हौने आह्ले गॉर्डन ऐ इक्क बड़ा अच्छा उत्थें तुस सारे अपने मज़े कन्नै घुम्मी सकदे घुम्मनै दे बाद तुस भी उत्थें चलो रियासी जाओ उप्पर बड़ा पराना किला राजे म्हाराजें दे बेल्ले दा किला उत्थै जाओ उत्थै जाना चाहिदा ओह्दे बाद ज्योतिपुरम आह्ली साईड बड़ा बड्डा पुल बने दा रेलवे दा कोड़ी कोड़ी जेल्लै उत्थै पुला उप्परा जाने च बड़े बड़े दूरा लोक आंदे उसी दिक्खने आस्तै ते उस जगह दा नांऽ कोड़ी शैल जगह ओह्बी बड़ी अच्छी जगह हाईट पर जाइयै पुल जेह्ड़ा बने दा ओह्बी बड़ा साफ सुथरा बने दा अं'ऊ गेदा हा उत्थें आपूं बी नुहाड़े कोला उप्पर चली जाओ ते अच्छे अच्छे ल्हाके ग्रांऽ पौंदे लद्दा भमाग लद्दा भमाग सुरजनधार इयै एह् बड़ियां अच्छियां जगहां न एह् इनें ई भी ओह्दे बाद च तुस भी अपने बारा तरियै चली जाओ रिवर राफ्टिंग करो रिवर राफ्टिंग करने दे बाद तुस अपने उत्थें बड़ा एंजॉय करी सकदे भी ओह्दे बाद तुस शिवखोड़ी जाई सकदे शिवखोड़ी दे बाद रनसू पौनी दे पिच्छें पौनी बाया रनसू पौनी बिचें तुस उत्थें जाई सकदे बाया रनसू पौनी बिचें उत्थें जाई सकदे शिवखौड़ी बड़ी अच्छी जगह गुफा अच्छा उत्थें ऑक्सीजन दी थोह्ड़ी कमी बी ऐ ते ओह् स्थान बगैरा अच्छा शिवखोड़ी शिवखोड़ी स्थान बड़ा अच्छा ऐ ते भी तुस बापस आह्गे बाया जम्मू अखनूर भांबला पौनी सारा अखनूर बिचें आई सकदे अखनूरै दी जगह बड़ी बड़ी जगह न घुम्मने आह्लियां एह् सारें ई जेह्ड़ियां शैल जगह न एह् इक्क माता वैष्णो होर इक्क शिवखोड़ी एह् इक्क नौ देवियां मंदर ऐ एह् सारें कोला बधियै जगह ते नज़ारा बी औंदा बड़े बड़े दूरै दे जात्तरू औंदे बड़े बड़े दूरै दे पर्यटन जात्तरू औंदे इत्थें सारा पूरा सिस्टम होंदा ते भी अच्छा दिक्खी सकने अस इक्क अपना सिस्टम माता वैष्णो दा गै तुस लेई लैओ माता वैष्णो इन्ना जात्तरू औंदा इन्ना जात्तरू औंदा के आक्खने दी गल्ल गै नेईं हून गै पिच्छें दस्सा दे हे नरातें ई रिकार्ड त्रुट्टी गेआ इस बार जात्तरा दा बड़े सारे ग्रांऽ न जेह्ड़े मतलब माता वैष्णो दा जियां माता वैष्णो दा जियां पूरा इतिहास ऐ ओह् ते बड़ा अच्छा मतलब जियां हून भैरो नाथ होर हे भैरो बाबा गी माता नै मान्यता दित्ती ऐ ओह्दे बाद तुस देवी पिंडी आओ देवी पिंडी बड़ा बड़ा बड़ा ई महत्वपूर्ण स्थान ऐ काली माता दा मंदर जेह्ड़ा ओह् सामनै दित्ते दे कैंप च ऐ ओह् एह् सारियां जगह जेह्ड़ियां हैन ना ओह् सारियां बड़ियां बड़ियां ते चंगियां जगहां न ते कोई ओह् निं ऐ मतलब कोई मुकाबला निं ऐ कोई तुस हून नौ देवियां दा मंदर गै लेई लैओ हां कटरै च बी इक्क प्रभात आह्ले रस्ते च कोर्ट दे बिच काली माता दा मंदर ऐ तुस ओह् लेई लैओ नी ओह्बी बड़ा शैल ऐ ओह्बी बड़ा अच्छा ते ओह्दा ओह् नी बड़ा अच्छा सिस्टम ऐ उत्थें बड़ा मन्नने आह्लियां जगहां न एह् ऐं बड़ियां बनने आह्लियां जगहां न एह् ते ओह्दे बाद एह्दे ई बाबा ग्हार जित्तो ऐ मेला लगदा बाबा ग्हार जित्तो मेला लगदा बाबा ग्हार जित्तो दा मेला लगदा उत्थें सारा अच्छा सिस्टम ऐ ते जियां बाबा धनसर आह्ली जगहा ओह्बी बड़ी अच्छी ऐ सारे उत्थें आक्खने गी कोई ओह् निं ऐ हून में ते सारें लोकें गी आक्खना कि भूमि दा मंदर ऐ इक्क ठीक ऐ भूमि दा मंदर बी इक्क बड़ी अच्छी जगह भूमिका मंदर जाओ ते उत्थें जाइयै दिक्खो हुन में ते सारे लोकें ई आखना जे भूमी दा मंदर ऐ इक